थैंक यू कैसी हो हाँ हम देख कर देते हैं क्या बात बहुत दिन के बाद याद आइ चाची तुमको क्या बात है फर्नीचर चाहिए तुमको फर्नीचर का समान लेगी क्या सब लेगी पलंग लेगी या सोफा लेगी या टेबल कुर्सी सब लेगी क्या सब लेगी अच्छा फर्नीचर का सब कुछ चाहिए अच्छा तो ठीक है तो अभी तो महंगाई ज़माना हो गया है तो फर्नीचर का सामान सब मंहगा है जैसे पलंग लेगी और खाली पलंग लेती तो हम कोन सा पलंग लेगी दीवान पलंग लेगी या सीधे पलंग लेगी पलंग चाहिए तो ठीक है दीवान बलंग पलंग का दाम अभी आजकाल में चालीस पैंतालीस हज़ार रुपया है दीवान पलंग का सारी और उसके बाद तुम और कुछ लेना चाहती है तो जैसे टेबल कुर्सी अलना नहाने वाला चौकी ये सब लेगी तो ये सब लगा कर तुमको एक लाख रुपया हो जाएगा हो जाएगा और कम हो कम आने पर तुमको पसंद आ जाएगा देख लेगी अपना जो पसंद आएगा तब ना अपना देखो पसंद करो तो हो जाएगा काहे नहीं होगा जब शादी ब्याह है तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करिए देंगे लड़की का शादी में लड़की का शादी में कोई भी हैल्प करता है तो हम भी दुकान वाले हैं तो क्या हुआ हम भी कुछ हैल्प तुमको कर देंगे अपना कर देंगे हाँ तो जो सब फर्नीचर का चाहिए उ सबका लिस्ट बना कर तुम भेज देना हम वह सब तुमको भेजवा देंगे समान सब जो सब जब जैसे पलंग लेगी टेबल लेगी कुर्सी लेगी अलना लेगी नहाने वला चौकी लेगी उसके बाद ये तुम्हारा ये सब समान लेगी तो इ सब में तो ज़्यादा ही पैसा हो जाता है बोलबे किए हैं जैसे एक लाख रुपया लगेगा तो उसमें तुम दस पाँच कम दे देना और क्या उसमें तुम दस पाँच कम कर देंगे नहीं बेटा अभी बहुत महंगाई का ज़माना हो गया है न महंगाई ज़माना में तो जानबे करती है लड़की का शादी ब्याह में कुछ भी करो कुछ देते लेते में पाँच सात लाख रुपया खर्चा हो जाता है और इसलिए तब होबे करता है हाँ और फर्नीचर का समान एकदम पियोर सीसो का हम बनवाए रहे सब कुछ कोई सादरी उबरी देके नहीं बनवाए हैं अप आपका पियोर पियोर सीसो में हम बनवाए हैं सब कुछ हाँ इसी के लिए तुमको महंगा पड़ेगा लेकिन अच्छा पड़ेगा हाँ महंगा पड़ेगा लेकिन अच्छा अच्छा पड़ेगा तुम अच्छा सा लेगी अपना लेकिन ज़िन्दगी भर तुम्हारा बाल बच्चा सब अच्छा से रहेगा उस पर ठीक है हम सब कुछ पैक करवा देते हैं और तुम्हारा समान पहुँच जाएगा ठीक है